हरी ओम दादा मां तव्हां जे अर्चड इंटरनेशनल स्कूल में फ़ोन कई आहे हा मुंहिंजी बेबी जी दाख़िला वठणी आहे तव्हां जे स्कूल में

सेकण्ड सेकण्ड में सेकण्ड हा उहोई मां तव्हां जे स्कूल जो नालो सुठो ॿुधो आहे ॿार पढ़ी लिखी सुठी मार्कूं खणनि था ॿारनि जो भविष्य ठहे थो ऐं हिन करे मां तव्हां ॾे हिमथे लाइ मुंहिंजे बेबूअ जो ऐडमिशन त उनजो पोइ छा छा खणी अचणो आहे दादा हा ऐं उनखां पोइ इस्कूल जी इंफोरमेशन ॾींदा मूंखे तव्हां जे स्कूल जी फैसिलिटियूं तव्हां ॿुधायूं मां बि तव्हां जे स्कूल जो जाम नालो ॿुधो आहे ऐं तव्हां जे स्कूल जी फ़ी घणी हूंदी सॼे साल जी फ़ी भई इहा सहूलियत था ॾियूं ॿियूं फैसिलीटियूं बि हूंदियूं न तव्हां जे स्कूल में हा स्कूल जो टाइम कहिड़ो अथनि ॿारनि जो माना ॿार कंहिं ॻाल्हि जो माना टेंशन न रखणो आहे न असांखे ऐं छुटी कॾहिं ॾींदा ॿ ॾींहं हफ़्ते में ऐं मां तव्हां जे स्कूल जो नालो जाम ॿुधो आहे मां चयो ॿार बि सुठे सां पढ़ी लिखी सुठे मार्कूं खणंदौ त तव्हां जे स्कूल जो नालो रोशन थींदो हा हा हा हा दर्श आहे बि हा बेबूअ जो आधार कार्ड खणी अचां न इहे डॉक्यूमेंट जेके बि आहिनि सुभाणे मां हा सुभाणे नवें सुबुह जो अची वेंदुमि बेबूअ खे वठी करे

सुठो सुठो जय झूलेलाल जय झूलेलाल